حکومت نے دہلی میں ہیلتھ کیئر کو بڑھاوا دینے کے لیے راشٹریہ کشور سواستھیہ کاریہ کرم نیشنل ایڈس کنٹرول آرگنائزیشن اور پلس پولیو مہم جیسے اکدامات اور پالیسیاں لاگو کی ہیں دہلی میں ہیلتھ کیئر کو بڑھاوا دینے کے لیے حکومت نے مختلف اکدامات اور پالیسیاں متعارف کروائی ہیں ان میں سے چند اہم پالیسیاں اور اکدامات یہ ہیں راشٹریہ کشور سواستھیہ کاریہ کرم یہ پروگرام نوجوانوں کی صحت اور بہبود کے لیے بنایا گیا ہے جس میں ان کی جسمانی ذہنی اور جنسی صحت کو بہتر بنانے پر توجہ دی گئی ہے نیشنل ایڈس کنٹرول آرگنائزیشن یہ تنظیم ایڈس کی روک تھام علاج اور آگاہی کے لیے کام کرتی ہے اس کے تحت کئی مہمات چلائی جاتی ہیں تاکہ عوام میں ایڈس کے بارے میں شعور بیدار کیا جا سکے پلس پولیو مہم یہ مہم پولیو کے خلاف حفاظتی ٹیکے لگانے کے لیے چلائی جاتی ہے تاکہ بچوں کو پولیو سے بچایا جا سکے ان اکدامات کے ذریعے حکومت نے دہلی میں صحت کی خدمات کو بہتر بنانے اور عوام میں صحت کے حوالے سے شعور بیدار کرنے کی کوشش کی ہے